आयुर्वेदा सिद्धा आनी होमियोपाथी ह्या वखदां विशीं सांगपाचे जाल्यार ऋशि मुनिच्या काळापासून आयुर्वेदाचो उगम जाला अशें म्हणटात त्या काळा पासून ते ऋशी मुनी असली वखदां त्या वेळावयल्या लोकांक दिताले जावं आश्रमांत रावपी भुरग्यांक दिताले म्हणपाचे आमचे वाचना भितर आयजय येता आनी आमी तें आयकलां आनी ही वखदां जी आसात आयुर्वेदीक ती चडशीं भलायकेक खंयच मारक ठारनात ताचे सायड इफेक्ट नासतात अशें आमी आयकलां आनी आमी अजूनय तें अणभवतात वेरएज सिद्धा हें जें मेडिसीन आसा तेंय बी खूब पयली पसूनचे आसा पूण ताजो उल्लेख जो आसा तो तितले प्रमाणांत हांवेन तरी आयकूंक ना जे सैम हाज्याच आदाराचेर तें वखद दिवपाची ती एक पद्दत तिसरी पद्दत जी आसा ती होमिओपेथीक हांचो उपयोग आमी आयचें कांय डॉक्टर्स होमिओपेथीक डॉक्टर्स करतना चड अशें आयकलां जातल्यान दोतोराची केज स्टडी पेशंटाची केज स्टडी ते करून तांकां वखदां दितात ही वखदां जी आसात ती सादारणपणान सैमीक हातूंतल्यान म्हणजे झाडां पा झाडां पासून आनी तशेंच कांय एनिमल्साच्या हाचे पासून ती तयार करतात म्हणपाचे आमच्या वाचनां भितर आयल्ले आसा आमच्या घरा कडेन खास करून आमी जेन्ना घरांतलो एक जाणटो जावं भुरगें बरें ना जाता तेन्ना आमी फस्ट जी फस्टेड जी आसा ती आमी घरगुती जावं गांवटी वखदांतल्यान आमी करतात देखीक कान उसळ्यार दांत उसळटा जाल्यार पोटांत दुखल्यार ताप आयलो जाल्यार जावं आनी जो कितें बारीक कितें खंयच्याय जिवान घास मारलो जाल्यार फस्ट जें आसा ते गांवठी वखदांन आमी करतात देखून हॉस्पीटलांत भेट दिवपा परस ह्या पद्दतीक हांव चडशीं पसंती करता